हाँ हमारे भारत का लोकप्रिय गुरु रामदेव बाबा है जो योगासन में माहिर है सभी प्रकार के योगासन सीखाते हैं और सभी लोग योग करने के लिए उन से प्रेरित होते हैं सब को प्रेरित करता है योगासन के लिए वह काफ़ी तरह के योगासन करता है और साफ़ सभी का स्वास्थ्य ठीक रहता योगासन करने से रामदेव बाबा काफ़ी अच्छे हैं और उन का पतंजलि का बिजनेस भी चल रहा है काफ़ी अच्छे हैं और योग के बारे में सब को सलाह देते हैं